दै सानस्रिनायनि सोमोन्दै जों आगोल उन्दै समाव ज' ज' बल गेलेयोमोन बल गेलेखांनानै जों दैमा एबा फुख्रिफोराव बाज्रुमनानै सानस्रियोमोन नाथाय बै सानस्रिनायाव खायफाया हायो खायफाया हाया सानस्रिनो हानांगौब्लाथाय आखाय आथिं गासैबो सोमावजोबनांगौ होमब्लानो मानसिया दैनि सायाव थाबाय थायो बेखौनो सानस्रिनाय होनना बुंजायो लोगोसे आरो हां लानाय हां लानायाथ' हांखो लाखाबायानो थानांगोन थब्ल'नानै दसे थानानै आरो ओंखारफिननानैब्लाबो हांखो लाफिनखानांगोन बिदिहायनो सानस्रिनाय खेला थुलाबो गेलेलायोमोन आगोल जों बे उन्दै समनि बा सेंग्रा गाज्ला समनि बुजिनाय बुजियै बै समनि बे समावसो जों दै सानस्रिनाय बा इदिनो बोरै रोंखो इदिनो दिनै एसे गाबोन एसे दिनै एसे गोथौआव थांहां गाबोन एसे गोथौआव थांहां बिदि इदियैनो सानस्रिनो रोंनाय जालांनानै एबार दैयाव गेलेनो हानाय जालाङो दा बिदियैनो बिदियैनो दै सानस्रिनायनि सोमोन्दै सानस्रिनो गोरोङा बिदिनो जालाङो दिनै एसे गाबोन एसे सोलिलांबाय थायो